हम तऽ छी आयल मतलब बाहर तऽ रूम तऽ भाड़ा लेबे ही परते चले छी मकान मालिक सब से पूछे कतेक मे देत है मगर ई टाउनके तऽ मकान बहुत महँगा मिलै छै फलैट लेबै तऽ ओहि हिसाबसँ देबै मतलब कहते आ सिंगल लेबै तऽ किछु कम होतै केने गेली हो मकान मालिक बला आहाँ नीचे उतरू ना हमरा काम है एगो रूम भाड़ा पर लेबे के है आउ ना ठीक है ठीक है तखन हम रुकते छी आउ जल्दी आउ तनिका अहाँ हमरा आओरो काम है ऑफिसमे तऽ मकान कतेक मे अपने भाड़ा पर लगेबै तऽ पाँच हजार तने सुविधा बतेबिओ ना की की सुविधा है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक लैट्रिन बाथरूम सब है किचन उचन सब है पैसा बतेऔ नहि नहि बहुत महँगा है तऽ कम करियौ हँ मिला जुलाके बोलू न केना ठीक है तऽ बड़ बनहिया करलू ठीक है लियौ पाँच सए रूपैआ आ महिना लागे से पहिने आहाँके सब मिल जेतै कोइ दिक्कत ना होतै हमरा सब से ना तऽ हमरा सबके तरफ से कोइ दिक्कत ना छै हम बहुत साफ सुथरा लोग छी बिहार के छियै आहाँके कोइ इशिकायत ना मिलते